लेखकाचे भिरांते विशीं सांगपाचें जाल्यार लेखक म्हाका दिसता अस्वस्थ आसपाक जाय खंयच्या ना खंयच्या प्रस्नांत जेन्ना तो अस्वस्थ आसना तेन्ना तेजे कडसून कांय विचार भायर पडूंक शकना तो खूब स्वस्थ जाता तेका लागून खंयच्याय प्रस्नांचेर किंवां खंयच्याय विशयाचेर तेणे अस्वस्थ आसप हे खूब गरजेचे आसा म्हाकाय खुबदां अशें जाता की एखादे प्रस्न आसा तो बरोवपाक घेतलो पूण जो मनाक प्रस्न हो होलमल्ला किंवां ज्या तरेन अस्वस्थ जालां त्या तरेन तो कागदाचेर येवप जायना तेन्ना एक एकदां ते बरोवप म्हाज्या दृश्टींतल्यान नगण्य जाता हांव तेचेर परत मागीर विचार करता आनी तेचेर आनीक सुदारणां करपाक तेची जी तिव्रता आसा ती खंयच्या शब्दांनी वाडूंक शकता तेचेर हांव परत एकदां नक्कीच विचार करतां आनी खास करून जेन्ना त्या लेखनाचे कोणी कवतुक करता किंवां तेका शाबासकी दिता किंवां तेची मंचन जाता खास करून तेन्ना म्हाका चड उर्बा मेळटा की मुखार आनी कितें तरी बरोवपाक जाय अशें दिसता पूण अस्वस्थ आसप हें खूब गरजेचे आसा अशें म्हाका तरी दिसता